साढ़ी डोगरी लैंग्वेज जेह्ड़ी ए ओह् आखदे न बड़ी मिट्ठी ऐ बड़ी ऐ पर जि'यां जि'यां मतलब इ'यां लोक बड्डे होऐ दे जां भी ओह् जेह्ड़े सारे बड्डे लोक न ते ओह् जैदा ओह् केह् होआ दा जे डोगरी घट्ट होआ जादी ते की के अजकल दे जेह्ड़े बच्चे न ओह् डोगरी नेईं बोलदे नेईं ग्रां ग्रऊं दे होन ओह् बोलदे न ते जेह्ड़े शैह्र दे न ते उ'नेंगी बड़ी शर्म औंदी जे हां भाई डोगरी बोलनी कि'यां बोलनी केह् बोलना उं'दे सामने अगर डोगरी च गल्ल करनी होऐ ते ओह् आखदे डोगरी च कनेही लोक बोलदे अवा जि'यां जि'यां जेह्ड़ी एह् फोने फूने उप्पर आखै दे अजकल बड़ी इ'यां केह् आखदे उसी अवा डोगरी बड़ी प्रोमोट होआ दी ते फोने फूने उप्पर बी बच्चे अगर बड़ी दिक्खन ते उ'नेंगी बड़ा ओह् लगदा जे हां साढी भाशा ऐ इसी खतम नेईं होना चाहि्दा मतलब फोने दा बी बड़ा अगर इस्तेमाल एह् कि नेईं होना चाहि्दा डोगरी साढ़ी होनी चाहि्दी बंद नेईं होनी चाहिदी कि दिक्खी लैओ तुस कश्मीरी लोक न कश्मीरी बोलै दे लद्दाखी लोक लद्दाखी बोलै दे अवा साढे़ न डोगरे न अवो असेंगी बी डोगरी बोलनी चाहि्दी ते बच्चे बड़े मोटिवेट होंदे सुनियै जे हां भाई ठीक ऐ डोगरी असेंगी बोलनी चाहिदी